ओतुका मतलब कल्चरके बारे मे जाननाइ छै की होइ छै विवाह शादी मे ओ सबकिछु पता

हूँ हूँ हूँ

अच्छा

हूँ हूँ हॅं ठीक छै

ठीक छै ठीक छै राखै